आंना बेलेकनिसोमोन बियो

औ हाथायाव दंहैयो नामा मा लाङामोन नोंलाय

माइफोर लांदोंमोन नामा मा दासान्दि मा दामफ्रा उदालगुरियाव

आंबो माइ लांनो नागिरदोंमोन दा माजों लांगोनथाय नंगौ

दाम दामखौना आस्सा बे माइनि अनगा बे मा होनो गुबुनफ्रा माब्रै जेन'बा

माइखौ नों बबेथिं हैखो सोरनो हैखो

दा दा होमब्ला फानहैखांबाय माइखौ खैमन लाङामोन अ आंबो लांनांसिगोन आंबो लांनांसिगोन महनथामसो लांनोसै लांसै बेटारि गारिफोरजों

औ जेसांखि लादोला ओमफ्राय दामआ आठस' ने मनआव आठस' औ नों होमब्ला बाजारनिफ्राय फैसिगोन स्वर्नखौ स्वर्न स्वर्न दे होमब्ला नों बाजारनिफ्राय फैसिगोन ना बाजारनिफ्राय फैसिगोन दे होमब्ला दै लोगो मोनलायगोन अ दे